अनिता नायक गणा नायक अंजू नायक अनंत नायक बाबाजी नायक तुशार नायक कृष्णा नायक अजीत नायक गौरीश नायक रज रतुराज नायक सुगंध नायक संजा नायक लोमानी नायक कृष्णा नायक ज्ञानेश्वर नायक पार्वती नायक अमरूत नायक गुलाबी नायक हरी नायक कालिंदी नायक रुपा नायक संगीता नायक आयशी नायक अक्षारा नायक छाया नायक प्रेमानंद नायक रमनाथ रमकांत नायक सुरेश नायक सिया नायक रोहिदास नायक सुभाष नायक गिरीश नायक उत्तम नायक दत्ता नायक विष्णू नायक रुंदू नायक निरज नायक दिपराज नायक आनी यश्वंत नायक कुमारी नायक नितू नायक सर्वेश नायक विनू नायक सुदीर नायक हितू नायक गौरीश नायक अमर नायक फ्रांसीक डिसिल्वा झेवियर कार्तोज थॉमास वाज दुलसीन कारवालो केली डिकोस्ता आंतोन वाज मागीर रॉनी डिसोजा सांतान डिकोस्ता कायतान कार्वालो मेघनाथ नायक रोजालिन मेजी मिनेजीस सुशांत देसाय कालिंदी देसाय समोती देसाय शोभा देसाय गौरव देसाय सीता देसाय जयस्री देसाय सुगन गावडे सुधीर तिसवाडकर गणेश वेलपी शेशकांत वेलपी दिपाली वेळपी शिवराज वेलपी कल्पेश बोरकर गोपीनाथ बोरकर काशिनाथ बोरकर सुमित्रा बोरकर वंदन गावडे दिया गावडे संतोश गावडे दिपाली पेडणेकर हजरावती गावडे दुखापती गावडे उल्हास गावडे आनी सुदावती गावडे वासुदेव बोरकर श्रीनिवास बोरकर मेघनाथ गावडे रमेश पेडणेकर महादेव पेडणेकर महेश दुर्भाटकर